हँ हँ की समाचार छै यौ बहुत बढ़िआँ एहि बेर तीसी दू चारि किलो नहि हेतै अहाँ दिश नहि होइतए दू चारि किलो बड्ड जरूरी छलए हमरासभ दिसन हम तीसी एहि बेर बागे नहि केलियै नहि जँ जोगाड़ लागि जाए तीसीके तऽ कहब आ कनिए आमक जे छलैए सेहो फसल हमर नष्ट अछि आम जँ बिकाए टिकुलावला तऽ सेहो थोड़े कहब एक दू किलो लेब चटनी अँचार ईसभ लए हँ हमरासभ दिसन ओलोका मारलकै सभटा आम एकदम जड़ि गेलै मज्जर चटनिओपर आफत अछि हँ आ आ एकटा काज आओर करब दू क्विंटल गहुँमक जोगाड़ धरायब हँ तऽ रेट उठै तऽ कहि देब यदि रेटमे हमरा भऽ सकत तखन तऽ हम लेब आ नहि तहन की छै ने एहिसँ पहिने लेने रही पैंतीस रुपैए क्विंटल पैंतीस रुपैए किलो हँ एक मास पहिने लेने रही पैंतीस सए रुपैए क्विंटल हँ पचास किलो हम लेने रही मजबूरी छलए गहुँम छल नहि आ मोनो गड़बड़ रहए रोटी खेनाइ जरूरी छलए तैँ पचास किलो लेने रही हँ यदि गहुँमके रेट उचित बुझि लेबै आ किछु कहि देत तखन तऽ नहि लेब आ पता लगा कऽ कहब ओना हमरा गाममे एक गोटए आओर गहुँम दऽ कहने छलए महारानी जे बेचब लेकिन रेट नहि कहलक कहलक जे भाव हेतै बाजार से भाव ओहि भरोसे हम नहि रहब हँ ओ पहिलका रेटमे जे देत पैंतीस रुपैए से हम नहि लेबनि आ नहि यदि ओहिसँ महँगे हेतै सेहो तऽ बुझि जेबै लेकिन हमरा चाही दू हजार बाइस सए तकमे यदि गप्प होय तऽ कहब कतेक दिनमे कहि देब